सोलोंथाइया हारिमुवारि हुदाफोरखौ सोलायदों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ लानायजों जोङो गावखौनो गाव सोलायनो हादों जेर'खम गावनि गान्नाय जोमनाय आखल आखु दानाय बेफोर गासिबो सोलायजोबदों सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जों सिखोन साखोन थानो रोंदों हारिमुवारि बिथिङाव बियो एसे गोहोम खोलैदों बुंनो थाङोब्ला जों हारिमुवारि ड्रेस जेर'खम गामसा दख'ना बेफोरखौ जों गाननायखौ जोङो बावगारनो हमदों सोलोंथाइ लानानै जोङो वेसटार्न वेसटार्ननि फेसनखौ जोङो बजबनानै लानाय जादों सोलोंथाइ बिथिंजों जोङो गावनि हारिमुवारि हुदाफोरखौ सोलायदों जोङो फ्राय सोलायजोबनो हायाखैबाबो एसे एनै सोलायदों जेर'खम जोंनि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय आखल आखु हुदा जों बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मोनदांदों आरो जों बेफोरखौ सोलोंनानै लानाय जादों सोलोंथाइया जोंखौ फोजौवो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबो मिथिनो मोन्नाय नङा सोलोंथाइजों जोंनि लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे जों मोनसे हारिमुखौ जोङो जौगाहोनोबो हायो जुदि मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला बेखिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबानाय जाबाय बेयावनो गोजोन्थों